बुनाइ सिलाइ करै खातिर कुरुस काँटाके जरूरी पड़ै हैय सिलाइ खातिर मशीनके जरूरति पड़ै हैय रेडीमेड कपड़ा सियै खातिर खातिर ओकर बाद काँटाके मार्केटसँ खरीदके लाबे पड़ै हैय कुरुसके भी अगर नहि रहै छै तऽ ओकरो खरीदै पड़ै छै मार्केटसँ खरीदके लाबै लए ओकर बाद ऊन भी खरीदै पड़ै हैय फेदर ऊन भी खरीदै पड़ै ओकर भी स्वेटर बनै हैय बहुत अच्छा ओक ओकरासँ अच्छा प्लेन ऊनके बहुत अच्छा स्वेटर बनै हैय डिजाइन बनाइ खातिर स्वेटरमे फूल बनाइ खातिर कुरुसके भी जरूरी पड़ै हैय कुरुस सँ भी बनाबे लऽ डिजाइन कपड़ा कपड़ा सियै खातिर मशीन अगर नहि छै तऽ मार्केटसँ कीनके लाबै लए अच्छा कम्पनीके मशीन रहै छै तऽ अच्छा सिलाइ होइ छै ऊषा कम्पनीके मशीन किनै लए मार्केटसँ लाबै लए किनके ओकर बाद कपड़ा भी खरीदके लाबै लए ओकर बाद कपड़ा रेडीमेड कपड़ा फ्रॉक सियैले मशीनसँ बहुत अच्छा बनऽ हैय आओर ओकर खातिर ओकर पहिने धागा धागा खरीदके लाबै पड़ै छै रङ्ग बिरङ्ग के जैसा कलर हराके कपड़ा छै हरा कलरके धागा पिङ्क कलरके कपड़ा छै तऽ पिङ्क कलरके धागा